میں نے ایک بجاج کا فین لیا تھا وہ دکان دار نے بولا کہ دو سال تک کوئی دقت نہیں آئے گی لیکن تین چار مہینے چلنے کے بعد اس میں سے آوازیں آنے لگیں اور وہ فین رک رک جاتا تھا اس کے بعد میں نے دکان دار سے کہا بھائی ایسی ایسی پرابلم ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لے کے آئیں اور اس کو چینج کر لیجیے تو میرے لیے بہت وہ چیز بہتر نہیں تھی